हँ हेलो के बाजू जितिआके बारेमे पहिने तऽ एक दिन नहा खा हेतै ताहिके दोसर दिनमे अहाँके मतलब माछ मरुआ हैत ओहिदिन ने पहिने ओसबसँ अथी होइ छै चूड़ा दही सब चढ़ाएल जाइ छै ताहिके बादमे माछ मरुआ नोनीके साग ईसबके नियम छै ईसब अहाँके खाइ पड़त ठीक छै आओर ओहिके बाद राति रातिमे भोरमे उठके चारि बजेसँ पहिने ओठगन करैके रहै छै ओहिमे पानि तानि पी लेब ताहिके बादमे सबेरेसँ अहाँके सूर्योदयसँ पहिले अहाँके पानि तानि किछु नहि पीबऽके हैत निराहार रहऽके हैत पूरा दिन राति निराहार रहऽके हैत काल्हि भऽ के अहाँके फेर पारन हैत पारन ताहिके बादमे अहाँके जब तक मतलब एखन मतलब गाँवमे जे छलै जब टाइम नहि हैत ओहिसँ पै दतमइनसँ मुँह धोबै ताहिके बादमे अहाँ पारन करब ठीक छै हँ कएल जाइ छै पुत्रवान जे होइ छै सब करै छै आओर एतना लोक करै छै मतलब सन्तानके लोक करै छै ज्यादा एकर नियम मानल जाइ छै जे पुत्रवान होइ छै से करै छै लेकिन एहन कोनो किछु बात नहि छै सन्तानवला सब करै छै ई नहि छै कि पुत्रवानेटा सन्तानवला सब करै छै आओर जितिआके अहाँके कथो सुनैके हैत जाहि दिन अहाँ जितिआके उपवास करबै ताहि दिन अहाँके जितिआ कथो सुनैके हैत ठीक छै हँ कराएल जाइ छै मतलब जे मतलब जे दिन सहै छै ने ओहि दिन कएल जाइ छै ओसब ने मतलब जे ओ होइ छै ने लोक पितरके लेल ईसब कराबै छै ब्राह्मण भोजन सब खुआबै छै ब्राह्मण खुआबै छै